ہلو ہلو سر کیا آپ اوبرائے ہوٹل سے بول رہے ہیں سر میں ممبئی گُھومنے آنا چاہتا ہوں کیوں کہ آپ کے ہوٹل میں روم اویلیبل ہیں تو سر ذرا آپ بتائیں گے کہ اے سی اور نان اے سی میں کیا ڈیفرینس ہے ڈے نائٹ یا پر پر ڈے ڈے نائٹ چارج ہوگا یا پر ڈے کا چارج ہوگا پر ڈے کا چارج ہوگا اور اِسی طرح سے نان اے سی کا کیا چارج ہوگا پچیس سو روپے پر ڈے اور کیا سروسز ہے یہاں آپ کے اُس میں ہوٹل میں لنچ ڈنر وغیرہ کا کیا اِس میں شامل ہے یا اِس کا الگ سے پے کرنا ہوگا الگ سے پے کرنا پڑے گا پارکنگ وغیرہ کیا سویدھا ہے سر تو اُس کی چارجیز کیا الگ سے ہیں یا اُسی میں اِس کے بھی چارج الگ سے ہیں تو سر آپ کے پاس کتنے روم خالی ہیں اِس وقت دو روم خالی ہیں اوکے اے سی نان اے سی سر دونوں اے سی خالی ہیں تو سر اِس میں کوئی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اچھا سر تو سر ہماری جو ہے اٹھارہ تاریخ کی بکنگ کر لجیے آپ تو پے پہلے کرنا ہوگا سر چلیے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو آن لائن پمینٹ بھیجتا ہوں ٹھیک ہے سر تھینک یو شُکریہ